मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवजात शिशु स्वच्छ वातावरण में रहे अस्वास्थ्य कर स्थितियों के कारण बीमार ना हों यह सुनिश्चित करने के लिए मैं ऐसे उपाय कर सकता हूँ या कर रही हूँ जैसे कि नवजात शिशु के आस पास सफ़ाई का वातावरण रहे वहाँ स्वच्छता पूरी चारों तरफ रहे और जो जच्चा है जो की शिशु की माँ है वह भी स्वस्थ तरीके से रहे रहे और वो उसकी जो सभी जो ज़रूरतें हैं आवश्यकता हैं जो की शारीरिक भी है और आंतरिक भी है जैसे कि शारीरिक में वह समस्याएँ और आवश्यकताएँ आ जाएगी जो की उसके भरण पोषण से संबंधित है जैसे कि उसको पौष्टिक खाना दिया जाए वह उसको हर तरह के पौष्टिक चीज़ों को खिलाया जाए साथ ही आंतरिक में यह आ जाएगी कि उसको मानसिक पीड़ा न दी जाए व मान मानिसक संबंधी उसको समस्याएँ या तनाव ना दिया जाए क्योंकि उस पर किया गया कोई भी प्रभाव उस पर डाला गया कोई भी प्रभाव सीधा उसके बच्चे पर प्रभाव डालता है तो मैं इन बातों का उपाय करने के लिए सुनिश्चित उपाय कर रही हूँ